کھیل لوگوں کی جسمانی اور ذہنی تندرستی میں بہت ہی اچھا کردار کرتے ہیں کیونکہ اگر جو انسان ہر وقت پڑھائی کرے تو وہ آگے چل کے مطلب کمزور بھی ہو سکتا ہے اور بیماری بھی ہو سکتا ہے اس کو اور وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے جیسی مینٹلٹی پاگل ہو سکتا ہے بہت بہت طرح کی بیماریاں ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کھیل کود آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط بناتے ہیں اس لیے ان کھیلنے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے چوبیس گھنٹے میں سے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ جسمانی مشقت والا کوئی کھیل جو آپ کی پسند کا ہو کھیلیے جسمانی صحت سے ہی دماغی صحت کی ضامن ہوتی ہے اس لیے کھیلنا از حد ضروری ہے چھٹیاں ہو یا عام دن روزانہ کھیل کود کے لیے وقت نکالیے جسمانی صحت کے لیے میدان پر جا کر کرکٹ یا فٹ بال یا بالی بال یا باسکیٹ بال جیسا بہت سارا کھیل ہے جیسا کھیل کھیلنا ہے آپ کی صحت کے لیے کار آپ کے صحت کے لیے کارآمد ثابت ثابت ہو سکتا ہے ایک طالب علم کا تصویر بغیر کھیل کود کے نامکمل ہے لیکن اسکول اور کالج میں بیشتر طالبہ ایسے ہوتے ہیں جو اس پر میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں مطلب کھیل میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ میں کھیلنے جانے والے کھیلوں کی جانب توجہ نہیں دیتے ہیں اس طرح ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما متاثر ہوتی ہے ایک طالب علم کو تعلیم کے ساتھ کھیل کود کے میدان میں بھی جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ چوبیسوں گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے جو مطلب کہ اگر آپ جیسے کہ پڑھتے ہیں تو جیسے اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو لیکن زیادہ تر کوشش کرے انسان کہ عصر بعد کھیلے ڈیرھ گھنٹہ ملتا ہے عصر بعد پھر اس کے بعد جو چھ بجے کے بعد جو ہوتی ہے شام اس کے بعد جو ہے آپ جا کے پڑھائی کیجیے پھر آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے پھر کھانا کھا کے سو جائیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے لیکن بہت سارے بچے کو دیکھتے ہیں جو مطلب کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھیلوں گا اگر اس کو ٹائم بھی ملتا ہے نا تو چار بجے یا شام کا ہو جو بھی ٹائم ملتا ہو کھیلنے کا بھی تو وہ کیا کرتے ہیں فون چلانے لگتے ہیں یا کہیں بیٹھ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں نہیں کھیلوں گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر جب تک آپ کھیلیں گے نہیں تو تب تک آپ ذہنی اور صحت سے بھی اچھے نہیں رہیں گے تو آپ کو کھیل کھیلنا چاہیے اس میں جو ہے کھیل کھیلنے سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اور اس فائدے سے آپ کی ذہنی صحت اور تندرستی بھی رہے گی کیونکہ کہ جیسے کہ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس میں دوڑتے ہیں اس سے مطلب بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اگر کٹکٹ بھی کھیلتے ہیں اس میں بھی چلتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارا فائدہ ہوگا اسی وجہ سے کھیل کھیلنا چاہیے یہ زندگی میں بہت ہی اچھا کردار لاتا ہے